हैलो जी सर मैं लवकुश चौधरी बोल रहा हूँ जी सर मुझे प्लॉट चाहिए सर बरेली में मुझे बढ़िया लोकेशन हो आसपास पार्क हो वहाँ थोड़ा सा मतलब अच्छी व्यवस्था होनी चहिए

वातावरण भी अच्छा चहिए एकदम मतलब थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी हो जगह की रेपुटेशन अच्छी होनी चहिए जी तो बताइए मतलब इस टाइप में आप के पास मतलब एजेंट ही तो हो आप हाँ हरिओम चौधरी जी मुझे बताइए कि कितने बाई कितने का प्लॉट मतलब आप के पास है या दिला सकते हो मेरे पास पैंतीस सत्तर में हो कोई कितना पड़ेगा

लोकेशन तो अच्छी है ना अच्छा तो फिर आप फिर डील कैसे होगी अच्छा शुरुआत में टेन परसेंट जमा कराना पड़ेगा हैं अच्छा पहले देखने के बाद ही तो जमा करोगे आप जी हैं तो सर बताओ आप कहाँ मिलोगे मेरे को कैसे बातचीत होंगी हमारी फेस टू फेस पर्सनली कैसे मिलते हैं ठीक है तो सर में आ रहा हूँ परसों आऊँगा ठीक है ओके मैं मैं आपको कॉल कर लूँगा आपका यही नंबर है ना ठीक है तो चलो करते हैं फ़िर ठीक है